हमसब मैथिली भाषा बजै छी मैथिली छी मैथिली भाषा बजै छी एहि सबके बड़ा प्रसन्न हमरा सबके अछि जे मैथिली भाषा हमर सबके जे अछि ताहि लऽ कऽ हमसब मैथिली भाषा अपन बजै छी कहीं गेलहुॅं केओ पुछलनि तऽ मैथिली मे बात केलहुॅं जे हमसब मैथिली छी अपन आओर ओहि भाषामे हमसब जियै छी कोनो ठमन कत्तौ गेलहुॅं दोसर कोनो भाषा केओ बजलनि हमरा सबके समझमे नहि आयल कारण जे हमसब तऽ मैथिली भाषा बाजऽवला छी मैथिली भाषा बजै छी हमरा सबके मझफ्फरपुर जिला घर अछि मैथिली भाषामे हमसब छी मैथिली भाषा हमसब बजै छी हूँ